गर्मी के रिलेटेड हम लोग ये पौधों की कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उसके अंदर में जल की मात्रा देने की कोशिश करते हैं क्योंकि धूप की मात्रा इतना ज़्यादा होती है कि छोटी वृक्ष जो होते हैं वो तो धूप से जल ही जाएंगे इसके लिए रिलेटेड हम लोग करते क्या हैं जिसमे ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा खाद की मात्रा उसमें डालते हैं जिससे ये पौधा बच सके भविष्य में अंदर में इसको कोई खराबी ना हो ऐसे ही प्रयास हम लोग करते हैं कि बारिश के टाइम के अंदर में भी यही कोशिश करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश में पानी में या कीड़े मकोड़ों की लगाने के लिए कीटनाशक दवा छिड़कते हैं जिससे कि बारिश के अंदर में पानी की सड़ापन से पौधे गल न जाए और ना कि कीड़े कोई नाशक तत्व से ये पौधे खराब हो जाए यही है ऐसे ही शरद ऋतु में भी हम लोग ठंडी में ये कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ठंड लगने से पौधे के अंदर में विकसित नहीं होता है पौधा ना फैलता है ज़्यादा इसके लिए उसको रिलेटेड हम लोग सिंचाई करते हैं कि ये पौधा आगे भविष्य के अंदर में अच्छे से फल दे सके मौसम के अनुकूलन यह अपना फल फूल सके और उसके अंदर में फल लगें और रिलेटेड ही अच्छा रहे इसके लिए हम लोग करते क्या है जैविक आज के डेट में खाद का उपयोग करते हैं उसके रिलेटेड किटानाशक दवाई के मात्रा में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फिर छिड़काव करते हैं जाकि इससे पौधों को कोई हानिकारक ना हो ना कि कोई इसको लाभ में कोई प्रॉब्लम हो इसके मात्रा में हम लोग इससे कीटानाशक दवा के भी छिड़काव करते हैं जिससे कि कोई पौधों को वो नुकसान ना हो भविष्य में वो अच्छे तरह से बना रहे हर ऋतु के अंदर में यही कोशिश किया जाता है शरद हो मानसून हो या पतझड़ हो इसके अंदर में ये कोशिश किया जाता है जो पौधे को किस तरह से रिलेटेड उसको बचाया जाए ताकि उसके बारे में सुनिश्चित अच्छे से अच्छा वो ग्रो कर सके उसमें यही देखा जाता है कि आप लोग उसका कितना केयर करते है कितना ध्यान रखते हैं जब जब उसकी जरूरत हो तो उसमें खाद छिड़काव करो या उसको खेती के साथ जोत करो जिससे उसकी जड़ो के अंदर में आपको पानी डालो उसके अंदर एवरी खाद होता है उनका छिड़काव करो या कोई भी किटनाशक जो दवा है उसकी मात्रा में जो उपलब्ध है वो बाजार में आप उसका छिड़काव करो जिससे पौधे के अंदर में आपको रिलेटेड उसकी हरी पत्तियाँ होगी उसमें अच्छी अच्छी डालियाँ आएगी तभी तो फूल या पौधा आगे भविष्य में बढ़ पाएगा ये रिलेटेड होता है इसीलिए आप लोग सोचते हैं न अच्छे से अच्छे उसका केयर कर सके हर ऋतु हर मौसम के अंदर में हम यही संभव कर सके कि ये कैसे बचे आ इसको कैसे रिलेटेड इसका केयर हो जिससे हमको भी लाभ हो पौधे का भी सुरक्षा से ख्याल रखा जाए इसी से रिलेटेड आज के डेट में हम लोग हर इंसान के चाहे किसान हो चाहे वो कोई भी हो यही कोशिश करता है जो मेरा पौधा या मेरा खेत या मेरा खलिहान है वो बचे बचाव किस तरह से हो और मैं उसका क्या कोशिश करूँ और ये अग्रिम कोशिश जो मैं उसे अच्छा से अच्छा कर सकूँ जिससे रिलेटेड पौधे में भी कोई तरह की दिक्कत ना हो नुकसान ना हों